आज कल जो है सरकार जो है ग्राहक के लिए दुकान जो करते हैं हम लोग तो उसके लिए छोटी मोटी दुकानों के लिए सरकार कोई लोन वगैरह इतना नहीं देते हैं इसलिए सरकार को लोन देना चाहिए स्थानीय रूप से जैसे छोटा पक्षी वगैरह पालते हैं तो तो उससे थोड़ा व्यवसाय होता है लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता कि ताकि परिवार के जीविकापार्जन हो सके कुटीर उदियोग में भी हम लोगों को थोड़ा सरकार हाथ लोन देंगे तो हम हम लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा दुकानदार जैसे बड़े दुकानदार को जिस तरह से लोन मिल देते हैं तो उसका जीवन अच्छी तरह से चलते हैं किसी भी व्यवसाय के लिए सरकार उसका ध्यान देना चाहिए सरकार को आ हम भी सोचते हैं कि इस सिलाई मशीन से थोड़ा बहुत उस उपार्जन करेंगे ताकि परिवार हम लोगों का सही ढंग से चले ताकि गाँव घर में इतना दुकान दुकान वगैरह सही ढंग से चलता नहीं है छोटी मोटी दुकान ले करके हम काम करते हैं गाँव में अपना थोड़ा सा छोटा दुकान खोले हैं उसके लिए भी लोन के लिए वो किए हैं बैंक में और लोन मिलेगा तो उससे और अधिक पूँजी बना करके और अधिक से अधिक सामान उसमें देंगे और अधिक उपार्जन के लिए सोचेंगे और जिससे कि हम लोगों के परिवार सही ढंग से चले